हॅलो शोभा शोभा फास्ट फूड न्हय हांव न्हय हांव सिमा लोटलीकर उलयतां फास्ट फूड न्हय तुमचें हें हांव म्हाका न्हय कालवांचें जाय आशिल्लें कालवां हांव न्हय खूब पयलीं न्हय तुमच्या दुकानाचेर येतालें कालवां ओर्डर का कालवां खातालें म्हाका तुमच्या फास्टफुडाचेर आतां कालवां मेळटलीं ऑर्डर दिवपाक जाय आशिल्ली म्हाका कालवांची

कित्याक म्हणून

आवय कालवां मेळना आतां दर्या येदो वडलो आसा आनी कालवां ना म्हणटा तूं आं हय आं आगे बाये आवय काय बरे लागताले तुमच्या फास्टफुडांतलीं कालवां इतले टॅस्टी आशिल्लीं हांव खंय खंय वता थंय थंय तुमचें नांव सांगतां शोभा पाडगांवकाराचें फास्ट फूड म्हणू आसा शोभा पाडगांवकर म्हणू बायल आसा तीं कालवां करता खूब टॅस्टी आसता म्हणू आरे आयकून खूब वायट वाटलें खंयच केन्नाच मेळाना तर कालवां कालवांच मेळाना हय आवय हांव न्हय आता इंगलंडच्यान आतां मुद्दम गोंया भोवं गोंया आयला हांव आतां मुद्दम म्हणलें कालवांच खावपाक जाय म्हणून तुका पयलीं म्हणलें कॉल केलो हांवें कित्याक कालवं आसा जाल्यार म्हाका दोन प्लॅटी दवर म्हणून पयली खूब वर्सा पयलीं आमी तुमच्याच आमगेर कालवां खावपाक येतालीं आनी हांव आशेन आयलां आनी आतां कालवां ना म्हणटा आरे देवा तुमी सांगपाचें न्हय कंम्पलेंट करपाची न्हय दर्यान कालवां मेळाना कितें फायदो लोक धांवून धांवून येतात कालवांक लागून आतां हांवूच पळय धावन आयलां कालवां खावपाक जाय म्हणू म्हाका वायट दिसता खूब वायट दिसलें बंद केलें ते सारकेंच बंद केलें इल्लेंय मेळाना केन्नाच मेळाना थोडें मेंळटा जाल्यार म्हाका पळय न्हय म्हाका केन्नाय मेळटा जाल्यार मात्शें हाडून करून दी न्हय म्हाका इल्लें कित्याक हांव आशेन आयलां